हमारे पास बारह घंटे बिजली उपलब्ध है अगर हमारे गर्मियों में बिजली चली जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना परता है हमारे बच्चों कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टप होती है ठीक से सो भी नहीं पाते क्योंकि दूसरे दिन हमें जॉब भी जॉब पर भी जाना है पर जाना है अगर हम ज़्यादा देर तक सोते रह जाएँगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी कि हमारी वहाँ डाट पड़ेगी ऑफिस में क्यों भैया आप क्यों नहीं समय पर आ पाए ये रीजन थोड़ी कहा जाएगा कि बिजली चली गई थी इसलिए गर्मियों में जे बहुत ज़्यादा परेशान करती है बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी डिस्टर्प होती है और सो भी नहीं पाते ठीक से और नंबर तीसरा हमारे ऑफिस वगैरह का का काम भी पूरा बिगड़ के रख जाता है और हमारी सर्दियों में चली जाती है तो सब सर्दियों में ही सर्दियों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमें नहाने नहा नहीं सकते बिना गर्म पानी के गर्म पानी अगर बिजली चली जाए तो गर्म पानी किस पे करें हीटर जलाने के लिए जरुरी होती है और अगर जे बिजली बरसात में जाती है तो हमारे अँधेरा छा जाता है हमारे पूरे घर में अँधेरा छा जाता है तो गेट वगैरह खोलते हैं तो बाहर के जीव जंतु आने का भय रहता है तो अब करें तो करें क्या ये बिजली का तो कोई समाधान है ही नहीं है जे आम आदमी के जीवन में एक हिस्सा बन चुकी है जो कि बिना खाने पीने के इंसान रह सकता है लेकिन बिजली के बिना तो रह ही नहीं सकता अगर चार आदमी जो कोस्चन किया जाए कि भाई आप बिजली के बिना रह सकते हो तो सभी लोग मने करते हैं हम बिजली के बिना नहीं रह सकते एकबार को हम खाने खाने के बिना रह जाएँगे लेकिन बिजली के बिना नहीं रह पाएँगे तो अब क्या करें